दिनै जिडाइन दिसेम्बर नै रोजा नैजिथाम मायथाइ सम जिसे रिंगा आंनो नोंथांनि गारिनि गोनांथि जादोंमोन बेखायनो आङो नोंनि गारिखौ नोंथांनि गारिखौ बुक खालामनो सान्दोंमोन आङो दा सिमला बाजारसिम थांनो सान्दोंमोन नोंथांनि अट'खौ बुक खालामनो सान्दों नोंथांनि अट'खौ आङो मोनगोन नामा आङो आंनि आंनि एड्रेसखौ नोंथांनो फोरमायहरनोसै नोंथाङा आंखौ बे एड्रेसआव पिकआप खालाबानो जाबाय आंनि गामि हाजिरा फारा लाइजाम सोग्रा नम्बर सेभेन ओइट वान डाबोलट्रि जिर' आं दा सिमला बाजारसिम थांगोन स्टेट बेंक आव थांगोन बेखायनो नोंथाङा आंनि थिनाय सम आरो